जी हाँ मैंने कई बार टूटते हुए तारे और उल्का पिंड को देखा है मैंने काफ़ी अनुभव की भी किया है कि ये तारे क्यों टूटते हैं तारे जब टूटते हैं तो शास्त्र में उसका विधान बताया गया है कि टूटते हुए तारे को देखकर आप भी कुछ माँग सकते हैं अपनी मन्नत जो है वो भगवान से माँग सकते हो वो मन्नत निश्चित रूप से पूरी होती है ये हमारी सनातन हिंदू संस्कृति में ही इसका उल्लेख है और हमारे शास्त्र भी इसको मानते हैं वास्तव में जब तारे टूटते हैं तो कई लोग अपनी मन्नत उस टूटते हुए तारे को देखकर माँगते हैं